हा हरि ओम दीदी

जी जी त लोन त मूंखे खपंदी हुई पर तव्हां चयव केॾा डॉक्यूमेंट खपनि राशन कार्ड खपे आधार कार्ड खपे पान कार्ड खपे

न न लोन त मूंखे खपंदी हुई पर तव्हां हेॾा सारा चयव डॉक्यूमेंट खपनि तव्हांजो व्याजु बि वधीक हो त मां त हाणे ॿिए हंधा लोन वठी छॾी आहे हुते मूंखे व्याजु बि घटि मिलियो आहे अने डॉक्यूमेंट बी कान वरिता अथनि ईएं ई हुतां जामु मूंखे लोन मिली वई आहे हाणे त जी जी न एफ़ डी कराइणी हूंदी त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि पर मूंखे लोन त हींअर खपे न मां ॿिए हंधा वरिती आहे त तव्हांजे स्टाफ़ जे माण्हू खे चवनि सॼो ॾींहुं असांखे फ़ोन ऐं मैसेज न करनि केॾी महिल असां किथे गाॾी हलाईंदा हुजूं किथे बज़ारु हुजूं त सॼो ॾींहुं फ़ोन करे मैसेज करे था चवनि असां खां लोन वठो असां खां लोन वठो जॾहिं मूंखे लोन जी ज़रूरत हुई तॾहिं त तव्हां मूंखे लोन ॾिनव न त हाणे त पोइ मां ॿिए हंधा लोन वठी छॾी आहे

जी जी जॾहिं मूंखे लोन खपंदी हुई त ओॾी महिल तव्हां मना कयव ॾिनव कोन तव्हां हाणे त मां ॿिए हंधा वरिती आहे त हुननि खे चई वठोनि भई सॼो ॾींहुं फ़ोन न करनि ऐं जॾहिं बि हाणे लोन खपंदी या एफ़ डी कराइणी हूंदी त पोइ तॾहिं मां तव्हांखे फ़ोन कयांव थो जी जी जी जी ओके हा जी जी जी जी जी ओके हरि ओम हा जी